बिबारफोरा जोबोर समायना गावदाङै बारो आरो बिबारफ्रा जोंनि न'खरफोरखौ जोबोर समायना खालामो आरो मानसिनि गोसोफोरखौ बोनानै लांहोयो बेनि थाखायनि बिबारखौ एबा गारदेनिंखौ आं हबि महरै गनायनानै लाहोदों मानो होनोब्ला बिबार गायोब्ला जोंनि न'खरफोरा जोबोर समायना जायो आरो जेब्ला बिबारा गावदां गोमो गोथां बाथ' गां महरै बारो अब्ला बांसिनै जोंनि गोसोखौ बिबारा बोनानै लांनो हायो आरो माखासे बिबारनि फिथाइ थाइग्राफोर फोरखौ फिथाइ थायनानै मोननानै सिरिनायफोरा जोंनो फुलि महरै होयो बे फुलिखौ जों बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोआ जासे न'आवनिनो फिथाइ थायनानै सिरिनानै बेरनाय बिबारफोरखौ जों गायसारनानै गारदेनिं खालामनो हायो आरो बे गारदेनिंफोराव समायनायै बिबार गावदां महरै बारो आरो जोंनि गोसोखौ बोनानै लांहोनो लांहोयो बेनि थाखायनो जों आं गारदेनिंनि हबि महरै गनायनानै लादों आरलाय आंनि थुलुंगा खांनाया बेनो थुलुंगाया बेनोदि गारदेनिं खालाम जों गासिबो गारदेनिं खालामनांगौ मानो होनोब्ला जों बिबार थायोब्लासो जोंनि न'खराबो समायना जायो आरो बिबारा जोंनि गोसोफोरखौ बोनानै लांहोयो बिनि थाखायनो आं बेखौनो थुलुंगा होयोदि जों बिबारफोरखौ गायनांगौ